परीहं राति ई ॻाल्हि आहे मूंखे राति जो बुख लॻी मुंहिंजे घर जे पासे में हिकिड़ो अमरत नाले जो रेस्टोरेंट आहे मां सोचियो उते फूड ऑडर कयां पर मुंहिंजे मन में ख़्याल आयो की रेस्टोरेंट ओपन हूंदो की न पोइ मां स्विगी ज़ोमैटो एप ओपन कयो उनमें ॾिठो फूड अवेलेबल हुयो रेस्टोरेंट बि चालू हुयो पोइ मां हिकिड़ो पालक पनीर ऐं चारि फुल्का ऑडर कया पोइ मूंखे उहो भाई ॾियण आयो जय झूलेलाल